मुंहिंजो पसंदीदा खाधो दालि पकवान आहे दालि पकवान असां सुबुह जो बि खाईंदा आहियूं ऐं दालि दालि पकवान असां मैदे मां ठाहींदा आहियूं ऐं दालि चणनि जी ठाईंदा आयूं उनखां पोइ उनजे लाइ असां ॿ चटणी ठाहींदा आहियूं हिकु मिठी हिकु खटी ऐं उन अस हिन करे वणंदो आहे दालि पकवान असां केॾी महिल बि खाऊं सुबुह जो खाऊं त बि वणंदो आहे मंझंनि जो खाईंदा आहियूं त बि वणंदो आहे छाकाणि दालि पकवान थधो बि वणंदो आहे गरम बि वणंदो आ ऐं मूंखे दालि पकवान इन करे बि वधीक वणंदो आहे छाकाणि त असांजे घर में सभिनी खे पसंदि आहे ऐं हिन करे ठाहिण में मुखे सहुलाई बि थींदी आहे ऐं सभिनी खे वणंदो आ दाल पकवान जे लाइ मां हिकु ॻाल्हि ईअं चवंदसि त असां सिंधियुनि खे सभिनी खे दालि पकवान छो वणंदो आहे छाकाणि त ॿियनि ज़ातियुनि खे बि वणंदो आहे इन करे असांखे वधीक ख़ुशी थींदी आहे दालि पकवान जे लाइ ऐं दालि पकवान ठाहिण लाइ वधीक महिनतु आहे पर वणंदो तमामु घणो आहे